सो फर्स्टली क्वेशन इज के किन्ना गै पैसा अपरोक्सीमेटली इक्क टूरिस्ट नै स्पैंड करना चाहिदा कोई जगह घुम्मने लेई अगर ओह् जगह मेरे लेई मेरे कोल ऐ जिद्धर में बोल्ला ना ते में कटरा वैष्णो देवी दे कोल आ ते अगर कोई टूरिस्ट इद्धर आए ते अपरोक्सीमेटली ओह्दा किन्ना पैसा लग्गना चाहिदा ते एह् गल्ल ऐ पैह्ली गल्ल एह् डिपैंड ऐ की बंदा कुद्धरा आवा दा ते ओह्दा ट्रेवलिंग दा किन्ना खर्चा ऐ ते सब तू पैह्लें ओह्दा ट्रैवलिंग दा खर्चा जिन्ना बी ऐ ते में गल्ल करां जैलूं ओह् कटरा पुज्जी गेआ ते ओह्दे बाद उप्पर जाना ते बापस औना किन्ना खर्चा ऐ ते सब तू पैह्ली गल्ल ऐ की किन्ना खर्चा होंदा ऐ एह् डिपैंड करदा बंदे उप्पर कि बंदा किन्नी अपनी कंवीऐंस लेआ दा ते क्योंकि उप्पर जाना होऐ ढक्की उप्पर इक्क ज्हाज दा मीडियम बी ऐ ते घोड़े दा मीडियम बी ऐ पालकी दा मीडियम बी ऐ ते गड्डी दा मीडियम बी ऐ ते पैरें दा मीडियम बी ऐ ते खानै आस्तै बड्डे बड्डे मैहंगें मैह्ंगे रेस्टोरेंट बी हैन बड़े निक्के नेहं ढाबे बी हैन चाही दियां टप्परियां बी हैन ते रैहन आस्तै बी इयै गल्ल ऐ कि मैहंगे मैहंगे होटल बी हैन ते सस्ते होटल बी हैन ते धर्मशाला बी हैन फ्री बिच रौह्ने आस्तै ते सब तू पैह्ली गल्ल ऐ जिन्ना बी अगर कोई अपरोक्सीमेटली पैसा होंदा ते एह् डीपैंड करदा कि बंदा किस स्हाब दा ऐ ते किस स्हाब दा उन्नै जाना ऐ किन्ना उन्नै बजट बनाए दा ते अगर में कोई मीडियम क्लास दे बंदे दी गल्ल करां ते अगर कोई मीडियम क्लास दा बंदा जा दा होऐ ते मीडियम क्लास दे बंदे दी गल्ल करां

ज्हार रपेऽ दे कश कश एसी बधियै होटल थ्होई जाना उसी मीडियम क्लॉस दे बंदे ई ते ज्हार रपेऽ दा होटल लेइयै बंदा उप्पर चढ़ग ते रुट्टी खाइयै बापस आना वैष्णो देवी जिन्नी चढ़तन चढ़ानी ओह् बंदे दी शरधा होंदी अपनी ते रुट्टी खाइयै बापस औना ते इस बिच उस बंदे दा खर्चा तीन चार खर्चा लगदा ऐ मिडिल क्लॉस बंदे दा नैष्णो देवी आन दा ते जान दा डीपैंड करदा की किन्नै बंदे ओह्दे कन्नै न अगर चार जनें आवा दे अगर मिडिल क्लॉस बंदे दी ते चार ज्हार कन्नै ओह् उप्परा आई सकदे दर्शन करियै मज़े कन्नै इक्क मिडिल क्लास बंदा शैल रुट्टी खाइयै शैल होटल बिच रेहियै शैल करियै इन्नी चढ़तन चढ़ानी होऐ ओह्दे पर उस स्हाब कन्नै चार ज्हार कन्नै बंदा आई सकदा बड्डे हाई क्लास बंदे दी में गल्ल करां ते चार पंज ज्हार रपे दा कमरा लेना बड्डे होटल बिच ठीक ऐ

सांझीछत परा घोड़ा करना ते उप्परा ते ओह्दा खर्चा करी करी भी पंदरां बीह् ज्हार बी होई सकदा ते में गल्ल करां भी गरीब बंदे दी ते इन्ने धर्मशाला बिच फ्री रौह्ना ते गुलशन दे लंगर बिच रुट्टी खानी ते फ्ही रुट्टी दा बी पैसा निं लाना ते बंदा ज्हार रपे कन्नै बी उप्पर जाइयै बापस आई सकदा हून बंदा जा दा किन्ना ओह्दा बजट ऐ किन्नी ओह्दी स्टेवलिटी ऐ की एह् क्लास बिच बीलांग करदा हाई क्लास मिडिल क्लास लो क्लास उस स्हाब कन्नै बजट बनदा ते उस स्हाब कन्नै कंवीऐंस बनदी ते किन्ना खर्चा औंदा जाने दा